जी हाँ हाल ही में मैंने एक डश्टबिन खरीदी है उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही घातक है क्योंकि डश्टबिन में हम अपने कचरे को डालते हैं तो उस कचरे में बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है और डश्टबिन के माध्यम से कचरे को एकत्र करना बहुत ही हानिकारक है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इस्मेल हो जाती है और डश्टबिन को जब भी हम खाली करने जाते तो उसमें कचरा लगा रह जाता है जिसकी बदबू बहुत देर तक रहती है और और डश्टबिन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बेकार है